हमारे ज़माने में हम लोगों को कविता बहुत अच्छी लगती थी हमारे समय में कविता बहुत अच्छी लगती थी कविता हम लोग पढ़ते थे हमारे किताब में बहुत अच्छी अच्छी कविताएँ लिखी जाती थी आते थे हम लोग पढ़ते भी थे और दो लोगों को बताते भी थे हम लोग कि हमको कितना अच्छा लगता है ये कविता पढ़ने में लिखने में ये हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते थे दूसरों को भी बताते थे कि हाँ ये कविता बहुत अच्छी है इसे लिखने पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है दूसरों को बताने बताते थे दूसरों हम लोग सब इक्कठे हो के अपना बैठ के सब लोग पढ़ते थे उसको सुनते थे सुनने में बहुत अच्छा लगता था दूसरों को भी दिखा लिख के बताते थे पढ़ाते थे दिखाते थे कि हमारे किताब में ऐसी कविता लिखी जाती है लिखी हुई है ये हमको बहुत अच्छा लगती हैं तो और हम लोग आपस में बैठ के बहुत अच्छे से इसे समझते थे कि